सिगांनि समाव जोंनि बर' रावा गुबुन हारि माहारिफोरजोंहाय एसेबां बेसेन होजायाखैमोन आरो बे बर' रावखौहाय गोबां मानसियानो बेसेनबो होआखैमोन नाथाय समजों लोगोसे दा जोंनि गोबां स्टुडेन्टफोरा एबा गथ'फोरा गुबुन गुबुन हारिफोरा दा जोंनि बर' हारिखौ सोलोंनो हमदों आरो फरायनाया गोजौथिं गोजौ थांनायनि थाखायहाय दिनै बर' हारिया बयजोंबो सिनायजादों दासानदि बुंनो थाङोब्ला अफिसफ्रावबो टाउन सहरफ्रावबो बाजार जानाय दखान खालामनाय गुबुन गुबुनफोरजोंहाय रायज्लायनायावहाय बुंनो थाङोब्ला बर'खौहाय बयबो सोलोंनो हमदों आरो बेराफारसेथिङै बर' रावा दा गोजौनिफ्राय गोजौसिम दावखोलांनायजों लोगोसे जोंनि बर' रावा अफिसावबो दिनैहाय बाहाय जानायनि थाखाय सोरखारा दिनैहाय बिबान होबाय आरो जोंनि बर' रावखौहाय अफिसफ्रावबो आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो गोसार होनो थाखाय एबा सारा बुहुमाव गोसार होनो थाखायहाय दिनैहाय आखाइयाव लानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ नुयोब्ला गुबुन हारिफ्राबो सोमोनाङो एट्रेक्थिभ जायो जों बेनि सोमोन्दैहाय जोङो जोङो बुंहोनो हायो